मिगी दौड़ बड़ी पसंद ऐ जियां कि एह् मेरी फैवरट जगह जियां साडे इधर क्षैत्र साडे उद्धर रोड बने दा जेहडा रौड बने दा ओह् ना साडे पिंड दा मुरशनी कोला लेइयै पंढताल तकर रौड बने दा जांडी तक तिन किलो मिटर दा खास रौड होना ओह् तिन किलो मिटर जान ते तिन किलो मिटर आन छै किलोमिटर होई गया ते अस इधर शुरु करने होने ते अस कोई ग्रुप च दोडना ऐ कल्ले मिगी मन नेई करदा मेरा ग्रुप च होवा ते मे उन्हेगी बी दडाना मुडे गी बी कन्ने में थोहड़ा इयां मोटीवेशन आवे थोडा मेरा दिमाग ऐ इयां पाॅजीटिंव दिमाग ऐ मेरा ते में उन्हेगी बी दडाना होना शैल पहले अस बार्म अप करने हा फिर एक्सर्साइज करियै वार्म अप करियै शुरु करने हा ं दौड शुरु करने हा पहले अस स्लो स्लो जन्ने हा फिर जंदे गै तिन किलो मिटर अस दौड लाने हा फिर आंदे होई थोहडी फास्ट आने हा ते अस कोई पंज छै मुडे हा बडले पंज बजे उठी जने पंज बजे अजकल धुप चढी गेदी होंदी ऐ ते पंज बजे घुप चढी गेदी होंदी ते अस फिर दौड शुरु करी दिनेकोई पंज बजे जने ते पंज बज्जी ऐ सवा पंज बजे अस बारम अप करियै दौड शुरु करी दिने हां ते फिर अस दस मेन्ट कोई दौड़ने हा ते दस मेन्ट च अस कोई दौडी लेने कोई तिन किलो मिटर तिन नेई तिन किलोमिटर दौडी लेने दौ ढाई किलो मिटर दस मिन्ट च फिर मझे मजे कन्ने इयां थोहडा बिच स्प्रिंट मारने हा बिच फास्ट दौडने हा साढ़ा जिस दिन मन करे अस उसे दिन करने हा हैं हप्ते बिच रोटीन रक्खी दी ऐ इक दिन च पंज किलोमिटर दौडना इक दिन कोई टाई किलोमिटर दौडना इक दिन सोला सौ मिटर दौडना ते बस इया हर टीम च जन्ने आं हा ते डिसीपलेन ऐ जेहडी ओह् बडा मायने रखदी ऐ दौड बिच दौड लाने कन्ने साढ़ा पुरा शरीर खुलया रौंहदा पुरी घ्याडी शैल तंदरुसत रौहने हा ते कन्ने दमाग पाॅजीटिव रौंहदा ऐ अस पुरी दिन कन्ने अस पुरे ग्रुप च होने हा साडे ग्रुप च फिर ताल मेल बनी दी रौंहदी ऐ अश शैल बोलने शैल चालने होने ते दौड लांदे लांदे बिच बंदे रोकी बी जंदे ऐ किश थक्की बी जंदे ऐ फिर अस थोडा जेहा रुकी राकियै साह लैइये फिर परतियै दौड शुरु करी दिने हां ते दौड अस छै किलोमिटर लाई दिने हा रौजा दी ते केंई दिन अस सोलहा सौ बी लाई दिने हा ते भर्ती बगैरा होंदी ऐ फिर अस सबेरे बी लाने हा ते शामी बी लाने हां शुरु करी दिने हां ते पुरी दौड कम्लीट करियै आखिर आइयै अस एक्सरसाइज बी करने हा अस पिर एक्सरसाइज फिर कोई इयां लत्तें आहली जेहदे कन्नै लत्तां फ्री होऐ थोह्डा कूल डाउन करने हा जेहदे कन्ने सानू इयां अस थक्के दे होचे ते थोह्डा सुस्ती सुस्ती फील होऐ थोडी जेहडे थक्के दे होचे ते अश ठीक थोडा इयां महसुस करचे ते हून अस थक्के दै है नी ऐ ते बस अस दौड ग्रुप च दौड़ने कोई दस छै सत जने होने ते छै सत अपने महल्ले दे अस पंज बजे फौन करी ले ने इक दुऐ गी ते फौन करियै फिर अस शुरु करने हा फिर साडे इधर इक रौड और ऐ नमां त्यार होया अस केंई बारी उदर बी दौड लान चली जने हां ते साडे ग्राउंड बी है इक जांडी ग्राउड़ बोलदे उसी जांडी ग्राउंड ओह् बने दा चौर सौ मिटर दा ग्रांउड ऐ ते चार सौ मिटर दा ग्रांउड ऐ अस चक्कर लाने हा कोई चार चक्कर लाने हा जेहदे कन्ने सोलहा सौ मिटर होई जंदा ऐ कम्पलीट ते सौलहा सौ मिटर कम्पलीट करियै फिर अस सपंलिट मारने हा दौ अस अठ सौ मिटर दे सपलिंट होई जंदे बस अस सौलहा सौ मिटर केंई बारी अस टैंम लाने हा केंई बारी अस इयां लाने हां स्पलिंट लादें होई अस टैंम लाने हा जेहदे च अस थोहड़ा टैंम ज्यादा लेई लेने हा ते टैंम ज्यादा लेइयै फिर अस परतियै शुरु करी दिने हा फिर मैहनत शुरु करी दिन्ने आं फिर मेहनत शुरु करियै फिर अस परतियै शैल दौड़ने हा फिर अस साढ़े रननिंग करदे साढ़े जेहडे़ बूट बडे़ मायने रखदे ऐ जेहडे साढ़े बूट न ओह् रननिंग शूज होने चाहिदे रननिंग शूज होग तां गै सानू फायदा ऐ होले हून जेहदे कन्ने साढ़े कोला शैल दडौना ते शैल आसे दोड़ना आसे शैल दौडगे तां अस शैल साढ़ीं लत्ता खुल्लियांं रौहनिया अपने शैल दौडगे कन्ने अस पंज छै मुडे़ आपू बिचे कम्पीटिशन करने ऐ ते पंज छै मुडे़ कम्पीटिशन करने फिर अस दौडने हा ते कम्पीटिशन अस कोई दौ ढाई किलो मिटर तकर करने हा फिर अग्गे थक्की जने जेहडा बंदा थकदे जंदा ओह् बोंहदे जंदा ओह् पिच्छे रेई जंदा फिर केंई बारी में अग्गे आई जना केंई बारी मेरे दोस्त अग्गे आई जंदे ऐ ते फिर आइयै अस एक्सरसाइज करने हा थोडे फिर डंड बेठका कडदे ऐ फिर डंड बेटका कढियै फिर दोड जेहडी एहदे कन्ने कमजोरी बी बड़ी होंदी ऐ ताहियैं डाइट बी बड़ी जरुरी ऐ जियां दुध होई गेआ फिर ओह् चने होई गये काले चने काले चने सेडि़यै खाने चाहिदे जेहडे पराने साढ़े पराने बुडे बजुर्ग होंदे जेहडे ओह् आक्खदे है काले चने सेड़ी लेआ करो बडले उ'ट्ठियै खा करो मुंगी होई गेई सैली मुंगी ओह् सेडी लैआ करो कन्ने दुध बी पिया करो शैल जेहदे च कैलसियम होंदा ऐ ते दोडने कन्ने थुआडिया कमजोरी आंदिया ऐ थोडिया बंदा कमजोर होंदा ऐ जियां कि साडा जे दौड बडी जरुरी ऐ जियां कि जिस बंदे दा भार ज्यादा ऐ थोडा फैट होई गेदा जियां मोटा होई गेदा थोडा उसी दोड़ जरुरी ऐ ओहदा फैट लूज होई जाना दोड करग तां ओह् शुरु ते कन्ने जेहडे पतले बंदे न उंहेगी बी जरुरी ऐ थोह्डी डाइट लेई दी होऐ ते उन्दे आस्ते बी जरुरी ऐ कुछ ना कुछ खाह्गे पिगे ते ओह् शरीरे गी गै लगना जेहदे कन्नै दोडगे ते साडा पंचतंत्र जेहडा होंदा साडा पाचनतंत्र ओह् ठीक रौंहना ऐ ते पाचनतत्रं ठीक रौहना ऐ ते जेहडी चीज खाह्गे अस शैल शरिरे गी लगनी ऐ ते कन्ने शैल खाना चाहिदा शैल पीना चाहिदा दौड़ सानू लानी चाहिदी रोज दी फिर ग्राउड़ दे साडे इधर बडे ज्यादा ग्राउंड बी बडे ऐ पर एह् सानू साडे इदर लागे दे गै दौ ग्राउंड पसद ऐ इक उदर जांडी आहला ग्रांउड ते इक इदर होई गया बेडी आहले रौड आहला ते बिच खड़ी टक्की आई जंदी खडी ढक्की थोह्ड़ा जेहा बंदा थक्की जंदा ऐ ते फिर थक्की जेदा जिसले ते फिर रुकी बी जंदा केंई नेई रुकदे थोह्डा़ जेहा स्लो होई जंदे ऐ स्लो फिर परतियै शुरु करी दिंदे थोडी जेही दौड़ ते दौड़ शुरु करियै फिर इत्थे खत्म करदे ऐ इत्थे फिर आइयै आइयै फिर नहर कोल साडे इधर नेहर ऐ नहर कौल खत्म करदे नहर कोल खत्म करियै फिर अस नहर कोल खत्म करिये ते कूल डाउन करने ऐ कूल डाउंन करियै ते फिर अस घरे गी आई जने सारे जने फिर अस शामी कोई छै बंजे सत बजे अस फिर परतिये इक दुऐ फौन करने हां फौन करियै अस परतियै किट्ठे होइयै परतियै बारम अप करियै परतियै दौड़ शुरु करी दिने हा शामी अस दौड़ घट्ट गै लाने होने जां इयां बडले थक्के दै होने ते शामी फिर थोडी दौड़ लाने होने हा थोडी दौड लाने इसलेई फिर कोई किलोमिटर दोड़ लाने हा ताकि भला तंदरुरत रोहचे अस साडे पुरा ऐक्टिव रोहचे नीदर शैल पोंदी जेकर थक्के दा होऐ थोडा बंदा ते बस इसलेई सानू दौड मती पसंद ऐ मिगी ते कन्ने ग्रुप च गै पसंदऐ भला मन लग्गे दा रोंहदा ग्रुप होऐ ते बंदा गल्ला करदे करदे दोडी जंदा ते चार पंज मुडे है अस सैल दोडने हां ते इक दाऊं मुडा ते कम्पीटिशन आस्ते बी जित्तेआ हा औह् हीरानगर इधर कुते साढ़े इदर बडे़ कम्पीटिशन होंदे मैराथन होई गेई दोड़ ओह् मेराथन च जंदे ओहदे आस्ते बड़ी प्रक्टिस करने हा फिर और भर्तियां होई गेइयां जां आर्मी होई गेई कोई पुलीस होई गेई पलीस दी भर्ती ओहदे च कोई पंज किलोमिटर होई गया फिर कोई सोलहा सो मिटर होई गया अस ओहदे आस्ते बडी दौड़ लाने प्रैक्टिस करने आं ताकी उसी पास करी करचे ते बस अस इसे चीजे कन्ने सानू दौड़ पसंद ऐ कन्ने दौड़ दे अस बडे़ मायने रक्खने आं